चौरचनि पाबनि करै छी ओहिमे बहुते खर्चा वर्चा भऽ जाइ छै बड्ड नीकसँ करै छी देखैमे बड्ड नीक लगैया बड्ड सुन्दर लगैया ओ करै छी तकर बादमे फेर दुर्गा पूजा अबैया दुर्गा पूजामे फेरोसे दसो दीना भगवतीक साञ्झ आरती देखबै छियनि नवमी अबै छै दसमी अबै छै अष्टमी अबै छै सप्तमी अबै छै ओहि आरमे सभटा पूरा करै छियनि दसो दिन सांझ दै छियनि बाती दै छियनि अगरबत्ती दै छियनि भगवान भगवतीक ओसभ कऽ रहल छियनि तकर बादमे काली पूजा अबै छनि काली पूजामे से हुनको सभ दिना देवता पित्तर बनबै छियै नीक सँ रखै छियनि दसो दिन हुनको दू दिन रखै छियनि फेर दीवालीमे फेरो लक्ष्मी रंग करल जाइ छनि बाती दै छियनि सगरे ओर बाती दै छियनि चकमक करैत रहै छै घर द्वारि देखेमे सुन्दर लगैत रहैत छनि फेर छठि पूजा अबै छथि ओहिमे बहुते खर्चा होइ छै ओहिमे सभटा धूप आरती फल फूल सभटा गहूँम चावल आर धो धाकऽ ई सभक ओ सभ अथी कऽ कऽ करै छी सभ किछु के धऽक तेकर बाद जाय छियनि छठि परमेश्वरीक पोखरिमे हाथ आर उठबै छियनि ओहिमे रहै छियनि ओ सभ करै छियनि हाथ उठाक अबै छी उपवास केनै रहै छियनि हुनक राणा मायके घाट पर सँ अबै छियनि ओकर बाद फेर अबै छथि सामा अबै छथि छठि अबै छथि सभ ओहिके दिन जैतौं सभ जैत रहैत छथि सभ रहे छै मल्लाह मुसहर खतबै धानुख कियोट तकर बाद सभ बारहो वर्ण रहै छियन सभ नीक लगैत रहैत छियन सभ हाथ उठबैत रहैत छियन दिनकर दीनानाथके तकर बाद फेर कार्तिक पूर्णिमा अबै छनि ओहिमे सामा बनबै छियनि चकेबा बनबै छियनि सभ गोटे गीत नाद सभ मीलिक सभटा करै जाय छियन तऽ गीत नाद होइ छनि तऽ फेर हुनका सभटा कऽ कऽ खुआ पीयाकऽ भोजन भात आर कराकऽ हुनका खोईछ दऽ कऽ डाली आर ई साजि ओइज लै छियनि ओ सभ साजि ओइजकऽ सभटा कऽ कऽ तखन लऽ जाय छियनि हुनका पोखरिमे ओकर बाद चलिके खेतमे सभ दीदी मिलके भसा दै छियनि नीक लगैत रहैत छथीन सभ कोइ जाके जा कऽ कऽ के वएह सभ करैत रहै छियनि आर की करब तकर बाद फेर दुर्गा अबै छथि अगहन महिना अगहन महिनामे फेरो अबै छथि रवि शनि पाबनि फेर हुनकर तैयारीमे सभ लागि जाइ छियनि हुनकर फेर करै छियनि जेना जे होइ छनि से हुनको एकसंझा केलहुँ सभ अपन नहेलहुँ सुनेलहुँ सभटा केलहुँ सभ कोइ आरामसँ रहलहुँ अथी केलहुँ आब की करब वएह मे सभ गोटे लागल रहै छियनि अथी करैत रहै छी वएह सभमे सभ लोक धंद्यामे लागल रहै छी आब ओहि सभ की करब वएह उत्तम लगैत रहैया मेला जायमे सभ केओ लागल रहल छी मेला देखैमे नीक लगै रहैत छनि सभटा परब अबै छनि बारह महिनामे बारहटा परब वएह तऽ सभटा लोग करैया धरैया सभ किछु लोग ई सभ किछु कऽ कऽ हुनकर अथी कऽ लै छियनि इएह सभ के धऽ कऽ आओर की करब आओर किछो नहि करै छी ओ हम की करब चलि कऽ हम कोनो काम नहि धन्धा रहैया अपन आराम करै जाइ छी वएह बैठल उठल अपन रहलहुँ आओर कोन काम करब आओर काजे नहि कोनो रहैया वएह परब आरमे लागल रहै छी